घर में काढ़े जो ॾाढो महत्व आहे सभु सिंधी माण्हू घर में जॾहिं सियारो ईंदो आहे त पंहिंजे ॿारनि खे काढ़ो पीआरींदा आहिनि मां बि जॾहिं नंढी हूंदी हुअमि त मूंखे मुंहिंजी अम्मा काढ़ो पीआरींदी हुई ऐं इन करे काढ़ो सभु सिंधी सियारो अचण ते पीअंदा आहिनि काढ़ो पीअण सां सॼे गले में ख़राश खंघि बुख़ारु जॾहिं थींदो आहे त काढ़ो पीआरिबो आहे ऐं काढ़ो ठाहिण लाइ तुलिसी जा पन ॻुड़ु कारा मिर्च सौंफ इहे सभु शयूं विझिबियूं आहिनि इन करे सभु सिंधी माण्हू घर में काढ़ो जो पीअंदा आहिनि ऐं शुरू खां वठी जॾहिं स सिंधी वॾा बुज़ुर्ग हूंदा हुआ उहे ॿाहिरि ॿारनि खे इस्पतालुनि में न वठी करे घर में काढ़ो ठाहे पीआरींदा हुआ छाकाणि त काढ़े जो घर में ॾाढो महत्व थींदो आहे इन करे जॾहिं सभु ॿार बीमार थींदा आहिनि सियारे में त ॿारनि खे घर में काढ़ो ठाहे पीआरींदा आहिनि ऐं हुन में तुलिसी जा पन ऐं हिन सौंफ कारा मिर्च ॻुड़ु इहे विझी करे ॿारनि खे काढ़ो पीआरींदा आहिनि ऐं ॿारनि खे बुख़ारु खंघि इहे सभु लही वेंदा इन करे ॿार शुरू पहिरीं जे शुरू खां वठी करे वॾा जेके आहिनि उहे ॿारनि खे काढ़ो पीआरींदा आहिनि इने करे घर में सभु सिंधी माण्हू पंहिंजे घरु जॾहिं सियारो ईंदो आहे त काढ़े खे ठाहे करे उन में सभु शयूं इहे सभु विझी करे काढ़ो ॿारनि खे पीआरींदा आहिनि त जीअं ॿार ठीकु रहनि ऐं उहे स्व ठीकु रहनि ऐं उन्हनि खे का बि बुख़ारु ज़ुकामु सर्दी गले में ख़राश इहे सभु न थिए इन करे वॾा माइट जेके आहिनि उहे सभु पंहिंजे ॿारनि खे काढ़ो ठाहे घर में सियारे में पीआरींदा आहिनि